मुजफ्फरपुरके मुख्य कृषि जे छै से फसलमे गहूम धान छै एहिठाम गहूम धान जे छै से मुख्य फसलके रूपमे जे छै से कएल जाइ छै गहूमके उपज सेहो एहिठाम बहुत बढ़िआँ होइ छै आओर ओकर अनुपातमे धानो बढ़िआँ होइ छै सिँचाइके लेल साधन छै सिँचाइओ होइ छै लोक अपनो सिँचाइके बेबस्था केने छै किछु सरकारके नहर बेबस्था सेहो छै तऽ नहरोसँ सिँचाइ होइ छै आओर जे छै से लोक अपन पम्पिङ्ग सेट बोरिङ्ग तोरिङ्ग लगाके सेहो जे छै से सिँचाइ करै छथिन प्रौद्योगिकीके फसल जे छै से प्रौद्योगिकी फसल उपजाबैमे प्रौद्योगिकीके सेहो उपयोग करै छथि एहिठुनका लोक जेना कि स्प्रिंकलके कतहु कतहु सेहो यूज होइ छै गहूम धान आओर एकर अलावा मड़ुआ मड़ुआ आब ओना जे छै से बहुत कम होइ छै कियाकि आब जे छै से एकर खेती मुख्यतः किछु भागमे कएल जाइ छै वरना मड़ुआ बहुत कम उपज होइ छै एहिठाम